हा मां हिक नचण वारे के ॼाणदी आहियां नचण वारी जायफ़ा खे ॼाणदी आहियां उन्हनि के एतिरो सामिनो करिणो पवंदो आहे घणी मुश्किलुनि जो की कॾहिं कंहिंखे डांस वणे थो कॾहिं कंहिंखे नथो वणे त जेकी ॾिसण वारा माण्हू हूंदा आहिनि पोइ मीन मेख कढंदा आहिनि घणी ॻाल्हियूं उन्हनि ते कसदा कॾहिं कझु चवंदा कॾहिं कुझु चवंदा कॾहिं हणी फ़िटी करदा टमाटर त चप्पलां लेकिन हिक ईंअ कंहिं डांसर खे मां ॼाणदी आहियां जेकी नचण वारी माई न नृत्य करदी हुई सुधा चंद्रन जंहिंजो जीवन ॾाढो संघर्ष पूर्ण हुयो उनजो एक्सीडेंट में उनजी हिक ॼंघ विञाएजी वयी पर हुअ खूब सुठी डांसर हुई उने जो डांस ॾिसी करे असांखे खूब प्रेरणा मिलंदी आहे असां ॿारनि खे और प्रेरित करदी आहे की डांस खूब बढ़िया हूआ करदी हुई